हांव आतां आमच्या दिव गणेश चतुर्थीचे हेजेर उलयतां आमची गणेश चतुर्थी म्हटल्यार व्हडलो सण तो सगळ्यांक व्हडलो सण गणेश चतुर्थी आणी तें ती गणेश चतुर्ती म्हटल्यार बावीस दीस पयलीच तेजी तयारी करता हें झाड तें झाड साफ कर हें साफ कर तें धूव हे धूव हितुनूच आमचो दीस गेलो आनी चवथी कडेन येता येता येता म्हटल्यार दीस ते मागीर तेजे मागीर नेवऱ्यांचे नेवऱ्यो करच्यो पडटा नेवऱ्यो आमच्यो गोंयच्या लोकांच्यो फेमस त्यो करूंकूच जाय किद्याक आमच्या गणपतीक नेवऱ्यो आवाडटा त्यो करता मागीर आमी दोन दिसा आसा म्हटल्यार माटोळीची तयारी करता माटोळी हाडटा आनी माटोळी हाडून कसली कसली जाय ती सगळी आमी माटोळी सगली गणपती जितकी आवडटा गणपतीक माटोळी सगली एकान एक ती एकठांय करता एकठांय करून ती मागीर मागीर आमी घरा वयता घरा वयता आनी मागीर ती माटोळी बांदपाची तयारी करता आदले दिसा माटोळी सगळी बांदता ती बांदून जाली म्हणटकी मागीर दुसरे दीस गणपतीचो दीस आतां येयलो मागीर गणपतीच्या दिसा ती मागीर माटोळी रेडी करून थेलेली आसता न्हू ती मागीर तें गणपतीक आदले दिसा थोडी हाडटा थोडी तेच दिसा वचून गणपती हाडटा चवथी दिसां वचोन हाडटा लागीं आसा जाल्यार तेच दिसा हाडटा पूण आमगेर तशें घरांत अशें ना आमचो आदले दिसा हाडटा आनी तो हाडून मागीर आमी किदें करता दवरता धापून तेजें तोंड ओपन करिना तोंड ओपन मागीर न्हाता धुता आमी बायलां सगलीं न्हाता आनी ते मागीर दादले बी न्हाता आनी मागीर ते गणपतीक कशें ओपन करता ओपन करून जालें म्हणटकी ते मागीर कितें करता ओपन केलें न्हू मागीर ताका न्हू हेजी शेड म्हणून लायता आतां गणपतीक भितर हाडूंक जाय न्हू ती शेड म्हणून तीन बोटां अशी अशी अशी लायता म्हणजे किदें गणपती चलोन येयलो तीन बोटां ओडटा ती गणपती आपल्या पांयांनी चोलोन येयलो आनी दोग दोग जाण मेळोन ते गणपती घाट्टा आनी ते हेजेर चौरंगाचेर बसयता बसयलो मागीर ताका बसयलो न्हू मागीर ताका भटाक हाडटा आमी भट येता भट मागीर तेजी पुजा करता पुजा केली म्हणटकी मागीर आमी सगळी तयारी जाणां सगळीं जाणां बसता पुजा करी सर बट हेका स्थापित करता गणपतीक आमच्या आनी मागीर तेका सगळें करून जाल्या उपरांत डेकोरेशन बी भरपूर करता खोली बिली सगल्या घराक फोली लायतात आनी मस्तपेकी डेकोरेट करता आनी गणपतीच्या सोयी भाजून सोयी भाजून ताका फर्माको थर्माकोल आसता पळय तेजे ताका हे करता डेकोरेट करता आनी गणपती आमचो खूब बेश्ट दिसता अशी आमी चवथ आमचे गोंयचे लोक मनयता